ویسے تو مجھے اپنا باورچی خانہ کسی کو بھی دینا پسند نہیں ہے لیکن اگر مجھے شیئر کرنا پڑ رہا ہے اپنا باورچی خانہ اس کے ساتھ کہ نہیں کسی بھی حال میں مجھے اس کو آدھا باورچی خانہ یا پھر اپنے ساتھ ہی اس کو کھانا بنانے دینے کے لیے باورچی خانہ دینا پڑے گا تو پھر میں یہ چاہوں گی میں اس طرح سے اس کو بانٹنا چاہوں گی کہ اگر میں اس وقت کھانا بنا رہی ہوں تو صرف میں ہی بناؤں اگر دن میں دونوں کو کھانا بنانا ہے تو پہلے میں بناؤں پھر اس کے بعد وہ بنائے تو میں اس طرح سے اپنا باورچی خانہ بانٹنا چاہوں گی میں نہیں چاہوں گی کہ جس وقت میں بنا رہی ہوں یا میں باورچی خانے میں کچھ کام کر رہی ہوں تو وہ بھی اسی وقت کرے جب میں کر کے ہٹ جاؤں تو وہ کرے یا پھر وہ کر کے ہٹ جائے تو میں کروں اس طرح سے میں اپنا باورچی خانہ بانٹنا چاہوں گی